जी हाँ यदि मुझको विकल्प दिया जाए तो मैं समाचार पत्र के खेल समाचार खंड को अधिक सामग्री पढ़ना चाहूँगा क्योंकि खेल समाचार हमारे देश प्रेम की भावना को जागृत करता है और उसमें हमें विभिन्न देश विदेश में हो रहे नए और पुराने खिलाड़ियों के बारे में पता चलता है कि वर्तमान में कौन सा खिलाड़ी किस स्थिति पर है और वर्तमान में क्या हमारे देश में खेल प्रेम की भावना उमड़ कर आई है इसके विषय में मैं अधिक पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि खेल प्रेम खेल समाचारों के माध्यम से ही हम एक दूसरे की भावनाओं का समर्थन करते हैं और विभिन्न देश विदेशों में भी विभिन्न खेलों का आयोजन होता है इससे भी पता भी यह भी चलता है कि हमारा भारत देश दूसरे देशों में खेलों के माध्यम से अपना परचम कितना लहरा रहा है और दूसरे देश अपना परचम किस स्तर पर खेल के माध्यम से लहरा रहे हैं